हैलो केह् में थुआढ़े रेस्टोडेन्ट बिच्चा रुट्टी मंगाई होर रुट्टियै बिच्च मिगी बड़ी गंदी लग्गी ओह् रुट्टी थुआढ़ी केइयें सब्ज़ियें रुट्टियै च केइयें सब्ज़ियै च मरचां ज्यादा थियां होर इक दो सब्जी ऐसी थी ओह्दे बिच्चा मिगी माक्खी थ्होई केइयें बिच्चा बाल थ्होएया होर इयां ने खराब थी होर मैं उसी आर्डर गी कैन्सल कराना चाहन्नां क्योंकि थोह्ड़ा एह् मतलब की जे ठीक नी ऐ होर केइयें बिच्च खराब होई दी ही किश तुसें मोश्क थी ओह्दे बिच्च छड़ी ते मुश्कै आह्ली रुट्टी दा कोई तुसेंगी पता खाई नी सकदा ऐ कोई तां एह्दे गल्ला तुस मतलब कि बन्दे गी मतलब कि इ'यां ने रखदे होर साफ सुथरी नी देयै दे होर एह्दे गल्ला असें दूआ रेस्टोडेन्ट दिक्खेआ दिक्खा ऐ होर आर्डर बी कराया ते उत्थुं दा चीज जेह्ड़ी थ्होई तां ओह् बी मतलब कि खराब होर एह्दे गल्ला अस चाहन्ने कि अपना गै मतलब कि बनाई तां अपनी गै बनाना पौनी होर एह्दे गल्ला आर्डर जेह्ड़ा देना न ओह् मतलब कि तुस खराब गै देआ'रदे होर बड़े थाह्र बड़े थाह्रें असें कि के दिक्खेआ तां ओह् मतलब कि केइयें थाह्रे ठीक थ्होई जंदी लेकिन बड़े थाह्रें केइयें बिच्चा बाल थ्होंदा केइयें बिच्चा मतलब के माक्खियां थ्होंदियां होर किशै उप्पर मुश्क खराब होई गेदी होंदी कि समझो कि खराब होई जेह्ड़ी चीज तां उसी छन्डदे नि कि के उसदे बिच्च गै दुई बी पाई'र होर तड़का लाई'र उ'ऐ देई उ'ऐ देई ओड़दे तुस होर एह्दी वजह कन्नै मतलब कि जेह्ड़ी साढ़ी मतलब कि पापुलेशन ऐ तां बड़ी सरियां बमारियां जेह्ड़ियां तां एह्दे उप्परा त्यार होआ दियां होर जानी कि बामारी दी गल्ल कीती जाए ते जियां कि कोरोना होई गेआ तां कोरोना कोई भगवान दा कुसै नी था त्यार कीता कि के इनें लोकें गै कीता दा तुसें गै कीता दा कि क्योंकि इत्थै कोई खराब सब्जी देई ओड़ी जां मतलब कि कोई खराब कैमीकल पेई गेआ जिसलै मतलब के हून एह्की दाल ऐ तां मिक्स होई गेई जिसलै तां अम्बल गलांदे बी हैन अम्बल ते दाल मिक्स जां खराब होई जां इ'यां ने कोई दऊं चार चीजां मिलियां इद्धरा कोरोना बनी गेआ जी फ्ही ओह्दी वजहा कन्नै के कि के ओह्दे कन्नै बड़ा अखवाह चलाया कि के गलांदे के ओह् जी बम भगवान दे घरा तीर हे भगवान दे घरा कोई तीर नी महाराज तुस लांदे हे सारे तीर गै कि के तुस खराब चीज़ां दिंदे अग्गें होर जागत खंदे जिसलै हून अज्जकल के निक्के निक्के जागत ने औने आह्ले तां उं'दे दिक्खो तुस केइयें दे बाल चिट्टे न एह्दी वजह कन्नै होवै दे खराब चीज़ां होन्दियां जेह्कियां तुस जानि कि उ'ऐ खलाऊ ओड़दे मतलब कि जेह्ड़ी खराब होई गेदी तां उसदे बिच्च गै तड़का लाया नोईं बी ओह्दे बिच्च मिक्स कीती तां ओह् सारी मतलब कि थोह्ड़ी नेही पाई तां खराब होई जन्दी जि'यां के दुद्ध होंदा दुद्धै च थोह्ड़ा नेहा देहीं पांदे तां भामें दस किलो होऐ जां पंज किलो होऐ थोह्ड़ा नेहा देहीं पाओ तां जाग जानि कि देहीं जम्मी जंदा ते ओह् इ'यै इ'यै मतलब कि थोह्ड़ी नेही सब्जी बिच्च खराब सब्जी पाई ओड़ी ते सब्जी खराब होई जंदी एह् प्राब्लम होआ करदी असेंगी होर एह् आर्डर अस कैन्सल करोआना चांह्दे